रेडियो टेलीवेजन और प्रिंट जैसे मीडिया में हिंदी भाशा का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है जैसे भारत में हम लोग मौजूद अगरचे दूरदर्शन के कई सारे चैनलों की बात करें तो हमारे यहाँ सभी चैनल हिंदी भाशा में ही मौजूद होते हैं केवल कुछ स्थानीय या कुछ केंद्रीय चैनलों को छोड़ कर के सभी चैनल हिंदी भाशा में ही मौजूद होते हैं हिंदी भाशा एक अहम भूमिका निभाती है हमारे देश के मीडिया में एवं रेडियो टेलीविजन और प्रिंट जैसे माध्यम भी सभी ही हिंदी भाशा में ही मौजूद होते हैं अगरचे हम बात करें हिंदी भाशा की तो हिंदी भाशा एक सरल सहज एवं भारतवर्ष में बोले जाने वाली सब से अधिक एवं लोकप्रिय भाश है जिसकी वजह से ये सभी माध्यम जैसे रेडियो दूरदर्शन एवं प्रिंट सभी हिंदी भाशा में ही मौजूद होते हैं जिस से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दूरदर्शन के चैनलों को देख सकें और उन्हें अच्छा मुनाफ़ा हो सके इस लिए भारतवर्ष में सभी लोग हिंदी भाश में ही ज़्यादातर अपने कार्यक्रमों को बनाते एवं दिखाते हैं यहाँ तक कि हिंदी भाशा हमारी राष्ट्रभाशा है जिसे हमें हमेशा ही हिंदी भाशा का सम्मान करते रहना चहिए हिंदी भाशा की राष्ट्रभाशा होने की वजह से भी सभी चैनल दूरदर्शन एवं रेडियो हिंदी भाशा का ही उपयोग करते हैं